जों आबाद मावनाय आबाद मावनानै थारमानि जों खिसुमान थाखा फैसा बाहायो जेरै हासार होनानै खिसुमान आलुखौ जों रंपुरिया हग बा नाइनिटेलार ओरै हासार होनानै आलुखौ गाइयो आलु गायनानै जों खिसुमान फैसाखो फान्नानै आयजन खालामो आरो ना आरो मुला लाइ लाफा बिसोरखो बिफोरखौ जों मावयो गोबोर होनानै गोबोरानो मावनायाव सुमान उप्पादन मोजां आरो मोजां मोनो इखो जों फान्नानै फैसा खामायो आरो बा माइ गायबाबो नै ओरै खिथि बाथि खालामना माइ गायनायखौबो जों आगोल जेरै गाइयोमोन दानि जुगाव जोंफोर गाइया दा हासार होबाय बैगानिक मथे जों हासार होबाय हासार होनानै माइखो गाइयो फानो समाव खरस नांगौबा फानो ओमफ्राय फैसा खामाइयो बे फैसाजों जों खिसुमान खामानि मावयो आरो दा जेरै फैसा खामायनानै जेरै न' लुनांगौ माइ फानो खिसुमान मेगं थाइगं फानो फान्नानै जों थिंफोर बायनानै बा न'खौ खानानै थायो आरो थारमानि बा मखौ मोसा खिथि खालामनानै माइ दै फान्नानै खिसुमान मखौ मोसा नामगौ थेल बुस्थुफोरखौ जों बायनानै नख'राव दोनो आरो